मुझे अनेक सरकारी योजनाओं की जानकारी है जिसमें आयुष्मान योजना मेधावी छात्र योजना प्रधानमंत्री आवास योजना तथा प्रधानमंत्री जन धन योजना है जिसमें आयुष्मान योजना में गरीब परिवार जो इलाज का खर्चा नहीं उठा सकते उन्हें आयुष्मान कार्ड दिया जाता है जिसमें उन्हें पाँच लाख रुपए दिए जाते हैं यह एक प्रकार का स्वास्थ्य बीमा है प्रधानमंत्री आवास योजना इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को घर दिया जाता है तथा इसका लक्ष्य हैं कि दो हजार चौबीस तक सभी परिवारों को घर दिया जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना बैंकिंग क्षेत्र की योजना है जिसमें भारत की प्रत्येक नागरिक का खाता किसी बैंक में होना चाहिए तथा अंत में मेधावी छात्र योजना है जिससे मैं लाभान्वित हुईं हूँ इसमें पचहत्तर पर प्रतिशत के ऊपर अंक आने पर कॉलेज के लिए सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है